हमारे क्षेत्र में पूजा स्थल सबसे पहला यीला के अंदर में हे लदरी घाट के नाम से प्रचलित है वहाँ पर बड़े बड़े शिव मंदिर हेे और दूसरा जो ये इधर एक पड़ता है हमारे क्षेत्र में मौनु बाबाधाम से प्रचलित है यहाँ भी बहुत किस्म का पूजा होता है यहाँ पर समय समय पर शादी विवाह भी होते रहते हें इसी तरह हमारे क्षेत्र से थोड़ा सा दूर एक रामदास बाबा का पूजा स्थल है वहाँ पर भी बहुत ही मनोनु मनोन्नीत वहाँ प पुजारी पूजा रहते हैं वो समय समय पर पूजा करते हैं और अपना कार्यक्रम भी हर साल में किसी भी समय एक यज्ञ की स्थापना करते हैं वहाँ पर बहुत से आदमी इक्कठीत होते हैं ऐसा ही हमन देश में और है जो छोटे छोटे पूचा स्थल है जिसके बारे में हम उतना नहीं बात पाएंगे आपको